اردو زبان بہت سیدھی اور سادہ زبان ہے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو بہت پرانے دور سے چلی آ رہی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ زبان پسند ہے کیونکہ اس کا بولنا بہت آسان ہوتا ہے اس کا سمجھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے جو اردو زبان نہیں جانتے وہ لوگ بھی کچھ دن میں اندر اردو زبان کو بڑی آسانی سے سیکھ جاتے ہیں ہم اور آپ جو آپس میں بات کرتے ہیں وہ بھی اردو زبان میں بات کرتے ہیں اردو زبان تو ایک بڑی بہت بڑی زبان ہے اس کے تمام ہی الفاظ بہت پیارے اور بہت دلچسب ہوتے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں بہت سارے لوگوں کو فقرے یاد رہتے ہیں اپنی اپنی باتوں میں لوگ اپنے فقروں کو دہراتے ہیں یا ان محاوروں کو دہراتے ہیں یہ بہت اچھی زبان ہے اسے کوئی بھی سیکھ سک